अस जम्मू कश्मीर प्रांते दे लोग रौह्ने आह्ले ते जम्मू कश्मीर जेह्ड़ा ऐ ओह् इ'यां वी लड़ाई झगड़े दा बड़ा कारण बने दा अगर अस इंडिया ते पाकिस्तान दी गल्ल करचै दो देश इक्के प्रांते पिच्छे लड़ा दे न असें साढ़े राजें एह् एह् निशचत कीता कि असें इंडिया कन्नै गै जुड़ना लेकिन पाकिस्तान इस्सी मनदा निं ऐ ते एह्दे कन्नै इयै कारण ऐ कि इंडिया ते पाकिस्तान जेह्ड़ा ऐ ओह् लड़ोंदा रौंह्दा इक इक दुए कन्नै अस इये वी इयां वी आक्खी सकने कि पाकिस्तान जेह्ड़ा ऐ ओह् साढ़े कन्नै इंडिया आह्लें कन्नै लड़दा रौंह्दा ते एह्दा कारण इयै ऐ कि एह् पैह्ले इक राजें दी भूमि ही ते जिल्लै अंग्रेज इंडिया च राज करियै गे ते उंदा मनना इयै हा कि जेह्ड़े राजे न ओह् ओह् उनैं डिसाईड करना मतलव उनैं निश्चय लैना कि उनैं कोह्दै कन्नैं जाना ते साढ़े राजै निश्चय कीता कि अस इंडिया कन्नै जाना पर बड़ी देर बाद च उल्ले तक बड़ी सारी चीजां होई चुकी दियां हियां कि के जेह्ड़ा पाकिस्तान ऐ ओह् साढ़े उप्पर अटैक करी चुके दा हा ते इस करियै पाकिस्तान इस्सी अपनी धरती मनदा ते इयै कारण ऐ जेह्दे वजह् कन्नै अज तक्कर इंडिया ते पाकिस्तान च जेह्ड़े न एह् युद्ध चला दा एह् लड़ाई चला दी